चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलनि ओम बारबि रेस्टुरेन्टनिफ्राइ फरायसालि आं आंनि फरायसालिनि लोगो एबा लोगोफोरजों कलेज गनानै ज' ज' थांनानै लोंग्रा बुस्थुफोरखौ अर्डार खालाम खालामनानै अर्डार खालामनो सान्दों

आंनि अर्डार खालामनाया जाहैबाय बिदिनो लोंग्रा बुस्तु जुइस एबा फ्रुटी माजा अर्डार खालामनानै लोंनो सान्दों लोंग्रा बुस्तुफोरखौ अर्डार खालामो जों लोगोफ्रा कखा कला नेर' चिफ्राइद बाइदि बाइदि लोंग्राफोरखौ बिहरफादों अर्डार खालामफादों जों ज' ज' एनथारेस्त जिरायनानै रायलायलायनानै जों बारबि रेस्टुरेन्टयाव अर्डार खालामनायखौहाय नेदों आरो लों लोंनो नेदों लोंनो नेनानै रायलायलाइ लोदों आरो आं जोंनि बे अर्डार खालामनायखौ रेस्टुरेन मालिका एबा बिनि मावग्राया लाबोना होफैयो गरम बोथोराव बेबायदि थान्दा लोंनानै जोङो जोबोर मोजां मोनदों गुसु थान्दा सिफ्राइड फ्रिचनिफ्राइ जों लोंनो मोनदों बिराद गोथावमोन लोंनो आरो

बारबि रेस्टुरेन्टनि सिङाव थानाय मावग्राफोर एबा खामानि मावग्राफोराबो बिराद मोजां साफा साफा सिखोन मावग्राफोरजों मोजाङै होफैयो जि अनो जों नायनो सोङो आरो थाब थाब होफैयो आरो जोंबो थाब जायो जायै लोङै गोदान गोदान अर्डार होबाय थायो बे दखान बारबि आवनो जों गुसु गुसु थान्दा लोङो